मेरे ग्रां च बडे किस्म दे पक्खरु ऐ जेहडे़ अपनी बक्ख बक्ख चीजें कन्नै अपनी बक्ख बक्ख हरकतें कन्नै मश्हूर न मेरे ग्रां च जेहडे़ किश ऐसे पक्खरु न जेहडे़ जेहडेड़ जेहडे़ बडे़ सुस्त ऐ ते किश जेहडे़ ऐ बडे़ तेज ऐ बड़ी चाल्ली दे पक्खरु ऐ पक्षी ऐ जेहड़े जियां कां चिडियां गिटारियां घुग्गियां तोते मोर एह् सारे पक्षी बडे़ शैल ना पर जेहड़ा मिगी सारे कोला शैल पक्षी लगदा ओह् मिं रोज लभदा ओह् ऐ मोर कि साढ़े इद्धर जेहड़े ऐ इद्धर ज्यादातर जेहडे़ बूहटे ऐ उंदे उप्पर ज्यादातर मोर चढ़दे ऐ ओऱ बडे़ सारे फंघ बी लभदे ऐ जिसलै असें कुतै खेतर जाना होऐ ते मोर दे फंघ ऐ मोर जेहड़ा ऐ मिगी बड़ा पसंद ऐ क्योंकि मोर दी जेहड़ी अवाज ऐ जिसलै बर्खा बदल गरजदा ऐ ते मोर कों कों करदा ऐ ओह् मिगी बडे़ शैल लगदा ऐ और जेहडा मोर ऐ एहदे पंख ऐ जेहडे़ ऐ मी बडे़ शैल लगदे ना में सुनेआ है कि जेहडे़ मोर दा पंख होदां ओहदे उप्पर राधा दा नां राधा रानी दा नां लिखोऐ दै ऐ जेहड़ी राधा रानी ही उंदा नां नां कन्नै उंदे नां लिखोऐ दा ऐ मोर दे पंख उप्पर जेहड़ा मोर ऐ एह् बड़ा अच्छा मतलब बड़ा सुंदर पक्षी ऐ दिक्खने च गै बड़ा शैल लगदा ऐ मिगी मिगी मोर निक्के बचपन कोला गै शैल लगदा ऐ मोर जेहड़ा ऐ एह् बड़ा बड़ा शांत पक्षी ऐ पर जिसलै बर्खा पौंदी ऐ फिर एह् नचदा बी ऐ पर में हल्ली तकर इसी नचदे हे नी दिक्खेआ और जिसलै अगर में समां चाहन्नी हां कि में मोर गी नचदे होई दिक्खी पावां जेहड़ा मोर मिगी बड़ा शैल लगदा ऐ इस करियै क्योंकि जेहड़ा ओहदे ओहदे सिरा उपर जेहड़ा बना दा होंदा उपर ओह् बड़ा शैल ऐ ओह् मतलब कि ओहदी अक्खा मोर दियां ओ बी बड़ी शैल ऐ में अजतकर मोर गी कदें करीब दा मतलब गी लाग्गे दा है नि दिक्खेआ ऐ अगर पर में चाहन्नीं हां में जिसलै बी उंदे लाग्गे जाने दी कोशिश करा तें ओह् नठी जंदे ऐ में जिसलै बी काॅलेज जन्नी होन्नी आं औन्नी होन्नी ऐ मिगी उसले गै मोर लभदे गै रौंहदे ऐ और मिगी उनेंगी दिक्खना बड़ा शैल लगदा ऐ मोर मिगी इन्ना शैल लगदा है कि में कदें कदें कंदे कदें में घार बेठी दी होवां ते में गुगल गी गुगल उप्पर सर्च करनी आं मोर दे फोटो दिक्खनी होन्नी बड़ी चाळ्ली दे जेहडे़ फोटो होंदे न मोर दे ओह् में दिक्खनी होन्नी ऐ हां में चिट्टे मोर बी दिक्खनी होन्नी जेहडे़ चिट्टे मोर ते बडे़ शैल होंदे ना चिट्टे मोर मिगी बडे़ शैल लगदे ऐ ओह् में चाहन्नी आं कि में उनेंगी बी दिक्खी पवां पर साढ़े ल्हाके च चिट्टे मोर जेहडे़ ऐ ओह नेईं होंदे ऐ ते चिट्टे मोर बडे़ गै शैल ऐ पर में चाहन्नीं आं कि उनेंगी बी दिक्खी पावां पर जेहडे़ साढ़े इद्धर ऐ ओह् नीला ऐ ओहदे जेहड़े पंख ऐ फंघ ऐ जेहडे़ ओह् ऐ सैल्ले ते ओहदे बिच पीला पीला रंग ऐ ते कन्नै नीला रंग ऐ जेहड़ा मोर ऐ ओह् उसी ओह सिर्फ अपनी गै ओह् कदें कदें ते कल्ला गे लभदा ऐ पर ज्यादातर में दिक्खनी आं कि ओह मोर तिन चार हां मोर होंदे ना ओह् चुगा दे होंदे ना दाने दाने खंदे मोर जेहडे़ होंदे न इनेंगी सप्प कन्नै बड़ी ज्यादा दुश्मनी होंदी ऐ सप्प ते मोर दी बड़ी ज्यादा दुश्मनी ऐ में सुने दा ऐ एह् ओर इंदी जेहड़ी मोर होंदे ना इंदी जेहड़ी नजर होंदी ऐ ओह् बड़ी तेज होंदी ऐ मोर मोर कुछ मोर निक्के होंदे जिनेंगी बोधड़ा आक्खदे ऐ बोधडा बी निक्की निक्की होदियां लदियां पूरियां मोर आहले लेखा ऐ पर ओह् निक्के मोर होंदे ऐ मि ते हली तक इयां गै लगदा ऐ कि मोर जेहडे़ होंदे ओह् जेहड़ी बोधडा होंदियां ओह् निक्के मोर होंदे ऐ फिर ओह् बाद बेल्ले बड्डे बनदे फिर ओह् सोहने लगदे सैल लगदे पर जेहड़ा मोर ऐ ओहदी अपनी गै ओह् ओहदी अपनी गै बड़ी सुंदरता ऐ जेहड़ा मोर ऐ उसी दिक्खदे गै साढ़ा मन ओहदी तरफ खचोंदा ऐ ते मोर जेहड़ा ऐ एह् बड़ा शैल ऐ पक्षी ऐ बड़ा शांत स्भाऽ दा पक्षी ऐ मोर मोर दे जेहडे निक्के निक्के बच्चे होदें ऐ एह् अपने बच्चे दा बड़ा घ्यान रखदे ऐ मोरनी जेहड़ी होंदी ऐ ओह् अपने बच्चे दा बड़ी घ्यान रखदी ऐ और एहदे बाद जेहड़ा मोर ऐ ते मोरनी ऐ एह् कदें कदें उडदे बी हैन और में इनेंगी इक बारी गै सिर्फ उडदे दिक्खे दे हे हल्ली तकर ते में कदें उडदे हे नी दिक्खेआ मोर गी मोर थोह्डी चिर गै उड्डी सकदा ऐ एह् ज्यादा नेईं क्योंकि एहदे जेहडे़ फंघ होंदे नी ओह् बडे़ भारे होंदे ऐ ते मोर दे जहेडे़ फंघ होंदे ऐ इन्ने भारे होने दे बारे होने काऱण एह् ज्यादा एह् ज्यादा दूर उड्डी नेई पांदे पर एह् कोशिश जरुर करदा ऐ जेहड़ा मोर होंदा ऐ बड़ी तेज दौड़दा ऐ कदें कदें ते में दिक्खदी रौहनी कि केंई बारी कंदे इंदे लाग्गे जाना होऐ एह मिंट च छप्पी जंदे नेईं लभदे ते ओहदे बाद अगर एह् स्हानू लब्भै अस चोरी चोरी इनेंगी दिक्खदे क्योंकि इंदी जेहड़ी नजर होंदी ओह् बी बड़ै तेज होंदी ऐ ते कन्ने जेहडे़ बेशक इंदे कन्न नेईं होदे पर एह् सुनने दे बी बड़ी क्षमता ऐ इंदे बिच सुनी बी बड़ा जल्दी लेंदे न एह् और मोर जेहड़ा ऐ मिगी ते एह् बड़ा शैल पक्खरु पक्षी लगदा ऐ मोर जेहड़ा ऐ साढ़े देश दा राष्ट्री पक्षी बी ऐ ते एहदी जेहड़ी खासियत ऐओहदे कारण गै इसी राष्ट्री पक्षी दा पक्षी दा ओह् आक्खने दा ओह् मिले दा ऐ जेहड़ा मोर ऐ एहदी जेहड़ी सुंदरता ऐ एहदी सुंदरता ते एहदी अकल गी दिक्खयै इसी राष्ट्री पक्षी बनाया गेदा ऐ हां मोर ज्यादातर साढ़े इलाके च मोर जेहडे़ ऐ साडे लाके च होंदे गै नेई ऐ पर साडे जेहडे आसपास दे ल्हाके ऐ उद्धर बी बडे़ ज्यादा मिलदे न बर्खा होंदे गै मोर नच्चन लेई पौंदे फिर कों को करदे उंदी आबाज जेहड़ी ऐ बड़ी दूर तक पुजदी ऐ ओह जिसले बदल गरजदे न एह् बड़ा खुश होंदे फिर एह् ज्यादा कोंको करदे न जेहड़ी उंदी आबाज ऐ ओह् बड़ी शैल ऐ मिगी ते बड़ा शैल लगदा मोर में मिगी ना इक इन्ना पंसद ऐ कि मेरा मन करदा कि में इसी दिखदे रवां पर एह् जेयादा देर तक लभदे है नी क्योंकि में जिसलै काॅलेज जन्नी होन्नी ते गड्डी अवा गड्डी च होन्नी आं ते गड्डी बड़ी तेज चलदी ऐ फिर बी इनेंगी दिक्खदी रौंहन्नी होन्नी में चाहन्नी आं कि में इनेंगी रोज अपने घर दे लाग्गे दिक्खां साढ़े घर इक नाला ऐओहदे बिच उद्धर बी मोर रौंहदे ऐ इक दो इक बारी में दिक्खेआ हा साढ़े लाग्गे आए दा हा ओह् दूरा गै नठी गेआ में सोचेआ हा कि ह्लली तक्कर साढ़े इद्धर मोर हैनी आए दे होने साढ़े इद्धर जेह्ड़े लोक ऐ सारे जंगल बड्ढन लगे दे ते एहदे कन्नै केह् होआ दा कि मोर साढ़े इद्धर आई गे हून साढ़े घरे दे लाग्गे ते में आक्खनी आं कि साढ़े इद्धर इक भाई ऐ जिन्नै जंगल फूकी ओड़ेआ नर्सरी जिसी आखदे उनें उसी इक बारी अग्ग लाई ओड़ी ते जेहड़े सारे मोर ऐ ओह फकोई गे ते मरी गे और मिगी उस दिन बड़ा बुरा लग्गेआ मोरे आस्तै कि हून में कदूं दिक्खी पाना उनेंगी पर शुकर ऐ ओह् मोर मेरे लाग्गे आई गेदे ऐ हे जेहडे़ मोर ऐ मिगी रोज लब्भी जा पर अजे बी बडे़ ज्यादा मोर लभदे ऐ मेरा भ्रा कदें कदें जंदा ऐ ते ओह् फंघ बी कन्नै़ लेई आंदा ऐ में मोर दे बडे फंघ संभालियै रक्खे दे साढ़े घर बडे़ ज्यादा फंघ ऐ मोर दे और इंदे कन्नै और बी बड़ी चीजां बनी जंदियां फंघ कन्नै मिगी ते बडे़ शैल लगदे मोर दे फंघ और मोर बी मोर बड़ा स्हेई ऐ मि बड़ा शैल लगदा ऐ